नमस्ते भैया ह भैया हमें एक कार लेनी है बिलोनो लेनी है बिलोनो कार लेनी है तो यह कहाँ पर शोरूम है आपका तो कितने से कितने टाइम तक खुलता है आन रोड गाड़ी कितने की पड़ रही है और आअ उसमें मतलब ड्राइवर का इन्श्योरेन्स और मालिक का इन्श्योरेन्स कितने कितने का है और ठीक है और यह तब क्या भाव हम मतलब डाउन पेमेन्ट कितने पर है अच्छा जिस समय फाइनैन्स करना चाहते हैं तो तो क्या क्या क्या तो क्या क्या लगेगा उसमें आई डी

नहीं जी सर ए सी वैसी है ना फुल या मतलब हमें फस्ट टाप चाहिए फस्ट टाप हम फस्ट टाप की मतलब हम फस्ट टाप की बात कर रहे हैं की फस्ट टाप कितने की पड़ रही है फस्ट टाप ना फुल ए सी है या नॉन ए सी है चलिए ठीक है तो एल आई वी ऑन रोड गाड़ी में एल आई विल भी है एल आई विल अच्छा एक्सेसीरीज में क्या क्या है एसोसीरीज में क्या है ऐसे यह मतलब सीट कवर और यह का हो गया और फ़िर बम्पर हो गया पीछे का ठीक हाँ चलिए ठीक है नमस्ते